हॅलो हांव विणा प्रभुगांवकर उलयतां हय ओला कंम्पनिच्या कॅब बुकिंग सेंटराक फोन लागला न्हय हय म्हजी फ्लायट स वरांचेर दाबोळी साकून आशिल्ली आनी ताचे खातीर हांवे तुमची कॅब बूक केल्ली पूण अजून मेरेन कांय तुमचो ड्रायवर हांगा पावलो ना तो वाट घुस्पलो सो दिसता हय आनी तो पावल्यारय बी हांव म्हजी फ्लायट मेळोवपाक शकना तेन्ना माफ करात आनी म्हजें बुकिंग कॅन्सल करात हय थँक्यू